जो प्रेस होती है जैसे किसी आय मतलब कोई भी आकस्मिक घटना यहाँ घट जाती है या कहीं पे रेड पड़ जाती है जैसे कोई भी नेता हो एम एल ए हो या कर्मचारी हो टीचर टीचर हो कोई भी हो तो उनके पास काफ़ी मात्रा में जब पैसा रहता है तो वहाँ अगर रेड पर जा रही है इनकम टेक्स की रेड पड़ जा रही है तो वहाँ जो है प्रेस चली जाती है प्रेस चली जाती है मतलब वो समय ही नहीं देती है इतना जल्दी चली जाती है तो कुछ कुछ प्रेस का जो प्रेस जो दिखाती है ख़बरे वो सही रहती है और कुछ कुछ गलत रहती है सभी ख़बरें जो प्रेस के द्वारा दिखाई जाती हैं वो सही नहीं होती है अगर कहीं वी आकस्मिक घटना घट गई है तो उसे बचाने के जगह लोग प्रेस इतना काफ़ी मात्रा पे वहाँ पे जमा भीड़ लगा लेती है न्यूज हर अलग अलग केटेगरी के न्यूज चैनल वाले हो गए हैं वो अपने को दिखाने को जाते हैं अलग अलग दिखाने जाते हैं तो वो जो है वो आकस्मिक घटना पे लोग पहुँच के बहुत सारी सवाल और जवाब पूछने लगते हैं जैसे जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जिसके जिसका जो जो जिसका दुर्घटना होता है उसके मम्मी पापा या कोई भी गार्जियन होता है तो उससे लोग सवाल या जवाब प्रेस पूछने लगती है तो इसमें जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है ताे ऐसे प्रेस को थोड़ा प्रेस को थोड़ा सोचना चाहिए और इतनी भी आजादी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी सवाल जो है जनता से नहीं कर सकता है एक नियम बनाने चाहिए प्रेस के प्रेस के लिए कि जो है कुछ ख़बरें मतलब कुछ उनको समय दिया जाए उसके बाद जब सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए तब जाके वो जो है प्रेस वहाँ पे जाए और सवाल जवाब करे तब उसको सोसल मीडिया पे अपलोड करे तो ऐसी आजादी उनको पूरी तरह से नहीं जाती थोड़ी उनकी वो किसी से भी कुछ भी सवाल कर सकते हैं उनको ये पूरी आजादी है तो ये आजादी उनको थोड़ी कम करनी चाहिए वो मतलब सबसे नहीं सवाल पूछ सकते उनको थोड़ा सोच समझ के प्रेस के द्वारा सिखाई गई प्रेस के द्वारा जो न्यूज चैनल पे दिखाई गई सारी ख़बरें पर कुछ ख़बरों पे विश्वास किया जा सकता है और कुछ ख़बरें जो है वो सही नई होती है वो कुछ बढ़ा चढ़ा के अपना न्यूज चैनल को बढ़ाने के लिए अच्छा दिखाने के लिए कुछ झूठी ख़बरें भी जो हम लोग को दिखाई देते हे दिखाते हैं आगे बढ़ा के तो सारी ख़बरें उनकी सच्चाई मतलब सच्ची पूरी नई होती है